میں ریئل اسٹیٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں اس کمپنی میں زمینوں کو بیچنے کا کام چلتا ہے اور میں اس کمپنی میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ میرے میرے سے بڑے میرے بھائی جوں ہیں وہ سب اسی کمپنی میں کام کرتے ہیں میرے کو اس کمپنی میں آنے کا فیصلہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ بچپن سے ہی میرے گھرمیں ہر کوئی میرے میرے میرے بڑے مجھے مشورہ دیا کرتے تھے بٹھا کے کہ اس کمپنی میں اچھا اسکوپ ہے تو اس کمپنی میں کام پہ آ جا کر کام کیا جائے تو میں نے یہی سوچا ہے اور یہی سوچ کے میں اس کمپنی میں آیا ہوں اور میں یہیں سے اپنا روزگار چلاتا ہوں یہ بہت ہی اچھی کمپنی ہے جو بگنرس ہوتے ہیں انہیں تھوڑی محنت کی ضرورت ہے لیکن جو پھر بعد میں سینئر بن جاتے ہیں تو پھر بعد میں ان کی لائف سیٹل ہو جاتی ہے یہ جو میں مجھے ایکسپیریئنس ہو چکا ہے اس کا پانچ سال کا اور میں اس میں ابھی اور زیادہ آگے جا کے ترقی کرنے والا ہوں